ہلو جی آپ غالب کمیونیکیشن سے بات کر رہے ہیں سر مجھے ایک نیو ون پلس کا فون چاہیے ہے تو آپ کے پاس کون کون سا ماڈل اویلیبل ہوں گے تو مجھے ون پلس نوٹ ٹویل چاہیے ہوگا جی جی تو اس کے پرائز کیا ہوں گے تیس ہزار تک کی رینج میں کوئی بتائیے فون اچھا سا جی جی جی تو آپ فیچر بتا دیجیے تھوڑے بہت کہ اس کے فیچر کیا ہوں گے کیمرہ کتنا ہوگا ڈسپلے کتنی ہے

اچھا جی جی ٹھیک ہے جی اب مجھے اچھا لگا تو آپ مجھے یہ اچھا لگا تو آپ یہ ایک میرا بک کر دیجیے تو سر یہ ایک چیز اس میں ہوم ڈیلیوری اویلیبل ہے

تو اس کا چارج کتنا ہوگا ٹھیک ہے سر آپ ہوم ڈیلیوری کروا دیجیے کیش آن ڈیلیوری

اوکے شکریہ